आङो ओरैनो हाजोफोराव थांनो बांसिन मोजां मोनो

मानो होनबा लाइक आं लाइक बिदि फ्लेनस थ्रिसफोरखौ बांसिन मोजां मोनो लाइक आं जुग्राफिबो फरायगासिनो नालाय स' जुग्राफिनिबो लाइक बिदिनो माखासे फिसार्सफोरनि थाखाय माबा मोनो माने ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो हाजोफ्राव लाइक बेहायबो बिदिनो बेरायथिस अफ रिलिफ नुनो मोनो लाइक क्लायमेद आबो लाइक बिरि माबायो मोन बिरि जायो लाइक लाइक बिदिनो बहाबागुदुंआ एसे बांसिन जायो आर बिदिनो बहाबा गुसु एसे बारा जायो आर बिदिनो बहाबा स्नोपल माबायो जेनोबा हाजोफ्राव स' आं बिनि थाखायनो हाजोफ्राव बांसिन ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो लाइक लाइक बिनि नेसारफोरखौ जेनोबा नायनानै मोजां बिदि गोजोन्नाय बिदिफोर मोनो आरो ओंखायनो स' लाइक आं बिदि माउन्टेनस फ्राव बांसिन ट्रेभेल खालामनो मोजां मोनो